जी हमारे भारत देश में भगवान के बाद गुरु का स्थान आता है गुरु के बाद डॉक्टर का स्थान आता है डॉक्टर को भी भगवान मानते हैं जब मनुष्य असाध्य रोग से ग्रसित होता है जीवन की आस छोड़ देते हैं तब उ डॉक्टर के शरण में जाते हैं डॉक्टर उन्हें अपने सतप्रयास से अपने गुणों से अपने प्रतिभा से उन्हें जान बचा कर पुनर्जीवन प्रदान करते हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन आजकल इसकी व्यवस्था में सरकार रुचि नहीं दिखा पा रहे हैं हमारे बेगूसराय जिला में डॉक्टर के प्रशिक्षण संस्थान की कमी है इसके लिए हमारे क्षेत्र के प्रतिभाशाली डॉक्टर नर्स वगैरह सब ट्रेनिंग के लिए या तो दरभंगा पटना अन्य अन्य क्षेत्रों में वो जाया करते हैं दूसरे लंबी दूरी और महँगी मने खर्च की वजह से वो पिछड़ने लगते हैं वैसे भी हमारे बेगूसराय जिला में इसकी बड़ी बेसब्री से कई वर्षों से इंतजार की जा रही है की यहाँ भी डॉक्टर नर्स वगैरह सबके प्रशिक्षण का केंद्र खुले लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक यह प्रोग्राम आते हुए भी यह संभव नहीं हो पाया लौट कर चला गया हालाँकि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए रही बात फिर आगे की अब हम लोग डॉक्टर की श्रेणी में आते हैं डॉक्टर लोग यहाँ निजी व्यवसाय कर रहे डॉक्टर खास करके भगवान दूसरे भगवान के रूप में आते हैं लेकिन यहाँ सभी डॉक्टर प्रायः व्यावसायिक रूप धारण किए है व्यावसायिक रूप धारण करने पर वहाँ एक ही ध्येय हो जाता है कि अर्थ को ही किसी तरह उपार्जन किया जाए इसके लिए चाहे जो करना पड़े अब हमारे बेगूसराय जिला में डॉक्टर की क्या कहें परामर्श शुल्क इतनी महँगी होती जा रही है कि आम परिजनों को यहाँ बहुत कठिन हो रहा है और वह किसी ना किसी बहाने पैसे एँठने वसूलने रोपने कमाने के चक्कर में रहते हैं उनका कई तरह की कमियाँ हैं यह नहीं होना चाहिए आम जनता के साथ आम जनता भी नारायण है भगवान के रूप में हैं उनकी सेवा करना हमारा पहला धर्म है आम लोगों की भी सेवा करनी चाहिए डॉक्टर को भी इन लोगों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अतः डॉक्टर को कम से कम मानवीय गरिमा को ध्यान में रखते हुए सभी को सेवा करना चाहिए जिससे आम लोग का जीवन समान्य हो ऐसी स्थिति में हम यह देखते हैं

अपनी क्षमता का अपनी विद्या का अपनी जो प्रतिभा है उनका दुरुपयोग करना यह ईश्वरीय ईश्वरीय संविधान के विरूद्ध है ऐसा नहीं होना चाहिए भगवान ने हम सभी को जो प्रतिभा देते हैं लोक कल्याण के लिए कमाने के लिए नहीं आम लोगों की जीवन सामान्य बनाने के लिए सरल बनाने के लिए उन्हें अधिक जीवन प्रदान करने के लिए यह प्रतिभा देते हैं शिक्षक हो डॉक्टर हो या कोई और पदाधिकारी हो ये सब लोग आम लोग की जनता सेवा करें तो उन्हें अधिक से अधिक प्रसिद्धि भी मिलेगी पुण्य भी मिलेगा प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी लेकिन सब के सब चाहे सरकारी पदाधिकारी हो किसी भी विभाग के या डॉक्टर हो या अन्य भी ऐसे ऐसे कोई हो जो हर हर पद का दुरुपयोग करते जा रहे हैं जिसमें हम आज देखते हैं प्रायः आम लोग अपने कुर्सी का दुरुपयोग करते हुए नाजायज ढंग से पैसे इकट्ठे करते हैं जब वहीं पैसा आगे बढ़ करके उनको ले डूबता है जिस तरह से भी हो चाहे प्रतिष्ठा के स्तर में जाँच के अथी में बीमारी के अथी में वो सब डूबते चला जा रहा ऐसा नहीं होना चाहिए हम लोगों को चाहिए की निस्वार्थ भाव से कम से कम खर्च में लोगों को सेवा हो सहयोग हो सबका जीवन आसान हो वो अधिक अधिक खुलें आगे बढ़ें और सरकार को भी इसमें चाहिए की अधिक से अधिक हम लोगों को इसमें रुचि दिखाएँ सहयोग सुविधा प्रदान करें इन दिनों वर्तमान की सरकार ने आम लोगों की हर सुविधा पर विशेष ध्यान दिया है और इस तरह की प्रक्रिया रही तो आने वाले दस वर्षों में हम लोगों का आमूल परिवर्तन हो सकता है हर क्षेत्र में हम प्रगति पाएँगे ऐसी संभावना है